अपने घर से निकलते ही तो बजार जाते हैं बजार में बैठ के हम बस जोहते हैं बस अगर आ गया तो उसमें इतनी भीड़ रहती है चढ़ने की जगह भी नहीं रहती है अगर चढ़ जाओ तो बैठने की जगह नहीं है और बैठने की अगर बहुत लोग चक्कर आ जाता है उल्टी हो जाती है सफर में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं बाईक से गए तो अच्छा हुआ अगर बस से जाते हैं आ बहुत कठिनाईयाँ होती हैं पब्लिक अगर जो सिर्फ आ गया तो अच्छे से बैठ जाता है जो नहीं पाए बस पकड़ के इस्टा पकड़ के वही खड़े रहते हैं हाथ दुखने लगता है पैर दुखने लगता है किसी को चक्कर आ जाता है और किसी को ऐसा लगता है कि हम बस में बैठ ही नहीं पाएंगे और किसी को ऐसा लगता है कि हम जा ही नहीं पाएंगे उतर जाएंगे लेकिन मजबूरी रहती है इसलिए हम लोग को सफर करना पड़ता है और अगर ट्रेन से जाते हैं लोकल ट्रेन में घुसते हें उसमें आदमी लोग ऐसा लगते हैं जैसे मार डालेंगे इतना गर्दी रहती है अगर अच्छे से अगर टिकट लिए तो चले गए अगर नहीं टिकेट लिए तो ऐसा लगता है कि इतना भीड़ इतना भीड़ में उसमें भी नहीं सफर कर पाते हम

ऐसा लगता है हम कहीं जा नहीं पाएँगे अ बाइक से अच्छा सफर कल लेते हैं अपने साधन से रहते हैं तो अच्छा सफर कर पाएँगे अगर बस स्टॉप पर खड़े नहीं मिला बस स्टाप पर तो खड़े खड़े पैर भी दुखने लगता है धूप भी बहुत लगता है अगर समय से कही भी जाना पड़ जाएँ कही मीटिंग करना है कहीं सफर करना जाना है कहीं मार्केट भी करना पड़ता है कुछ समान भी लेना पड़ता है अगर बस में जाते हैं तो लेट भी हो जाता है अगस साधन अच्छे से मिल गया तो ठीक है नहीं मिल पाता तो ऐसा लगता हम नहीं पहुँच पाएंगे एक काम नहीं कर पाएंगे अगर पहुँच गए तो मेरा काम हो गया नहीं पहुँच पाए तो मेरा काम नहीं हो पाता है और क्या करना पड़ता है मजबूरी में जाना ही पड़ता है अगर नहीं जा पाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा इसीलिए सफर भी बहुत मजबूरी में करना पड़ता है पब्लिक इतना रहती है इतना रहती है साथ भी नहीं देती हाँ हम हट जाए तो सीट पर बैठ जाओ हम खड़े हैं आप अच्छे लोग बच् जो रहते हैं ओ कभी ऐसा नहीं कहते कि हाँ आके बैठ जाओ तुम्हें दिक्कत हो रही है लेकिन वो सोचेंगे हम ही बैठे रहें पब्लिक साथ नहीं देती अगर अपने इच्छा से चाहे सुख चाहे कितना भी परेशानी रहे तो जाना पड़ता है कोई समान लेना पड़े जैसे घर का रासन हो गया और और कोई समान है शादी पड़ गई उसका भी समान लेना पड़ गया मार्केट करना पड़ जाता है तो साधन नहीं मिलता बहुत दिक्कत होती है ऐसा लग रहा है कि हम समान घर पर लेकर पहुँच ही नहीं पाएंगे ऐसा भीड़ होती है बस में बस में हो गया और जीफ हो गई ब्लोरो हो अगर हो गया अगर भीड़ रहती बहुत एकदम ठूस के बैठा लेते हैं कहेंगे आने दो और कस्टमर्स चल रहें चल रहे लेकिन ए नहीं देखेंगे कि हम जितना है सवारी लेके चलते रहे रास्ते में कोई सवारी मिल जाएगी तो आराम से चलते रहेंगे लेकिन वो सोचते हैं हम कितना कस्टमर बैठा लें कितना भी कस्टमर मिल जाते उन लोगों को कमी रहता है सोचते हैं कि पब्लिक को कैसा भी करके ठूस के हम ले कर जाएँगे ये नहीं सोचते पब्लिक को कितना परेशानी उठानी पड़ती है और जाते जाते हम लोग कि एदम तबियत खराब हो जाती है ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जा पाएंगे ऐसा फील होता है अन्दर से ऐसा लगता है हम नहीं जा पाएँगे समान ऐसा लग रहा अब खरीदी नहीं जब उस जाते जाते हालत खराब हो जाती है तो समान क्या ले पाएंगे ऐसा लग रहा है समान हम नहीं पहुँच पाएँगे घर पर लेकर